स्कूल में मेरा मनपसंद विषय कॉमर्स था इसमें मुझे एकाउंट ईकोनॉमिक्स और आपका अ अर्थशास्त्र ये तीन विषय ऐसे थे जिसमें मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और मैं इस विषय में ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतित करता था इन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी खास रुचि थी क्योंकि इसमें माई अ पैसे का पैसे का रखरखाव पैसे का बचत और आपके अ इनका हिसाब किताब रखना है एकाउंट रखना खर्च जमा खर्च ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था इस कारण मैंने ये विषय चुना मुझे कॉमर्स बहुत पसंद है और आज भी मैं हर अभी लाइफ के अंदर भी अपनी बचत को फर्स्ट प्रिफरेंस देता हूँ